जय झूलेलाल जीअं त असांजे गुजरात में अ सुठा सुठा स्कूल आहिनि ऐं उनमें कोटा में त सभिनी खां सुठा स्कूल आहिनि ऐं सुठा सुठा क्लास हलंदा आहिनि ऐं इते असांजे सूरत में बि सरकारी स्कूलनि में बि तालीम सुठी ॾई ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि में सुठा सुठा क्लास रूम क्लास रूम में बेंचू पंखा एसियूं बि लॻियलु आहिनि ऐं इन्हनि स्कूलनि में अ अ मूवी मूवी रूम ऐं कम्प्यूटर रुम अ खेॾण जा मैदान बि आहिनि ऐं असांजे गु अ गु सूरत में ॾाढा सुठा सुठा अ माण्हू बि सरकारी स्कूल में पढ़णु चाहींदा आहिनि उतां सरकारी स्कूल में ॾाढी सुठियूं सुठियूं सहुलतियूं आहिनि ऐं अ मुंहिंजा ॿार बि सरकारी स्कूल में ई पढ़ंदा आहिनि उतां जी पढ़ाई बि सुठी आहे ऐं अ ध्यानु बि सुठो ॾींदा आहिनि ऐं एडमिशन कराइणु वक़्तु डोनेशन बि न ल शी छूट छूट फ़ीस ते छूट बि ॾींदा आहिनि इन लाइ ऐं स्कूल मां ॾाढी सुठी सहुलियत बि मिलंदी आहे स्कॉल स्कॉलरशिप बि ॾींदा आहिनि ऐं स्कूल तरफ़ां यूनिफॉम बुक अ ओ शूज़ सभु ॾींदा आहिनि जय झूलेलाल